تو مجھے اگر یہ بزنس کے لیے جیسے جو ہمیں تو ایک بجٹ ہونی چاہیے فسٹ آف آل دوسرا ہمیں جو بزنس کرنا اس کے بارے میں ایک اچھی نالج ہونی چاہیے تبھی وہ بزنس رن کر سکتی ہے ادر وائز وہ بزنس فلاپ کر جاتی ہے اور جس کے بارے میں ہمیں نالج ہو وہی بزنس ہمیں کرنا چاہیے اور وہی بزنس سکسیزفل بھی ہوتی ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے بجٹ بجٹ کے لیے ہمیں لون وون لینا پڑتا ہے جو بھی ہو ایک بجٹ ہمیں اپنے اپنے پاکٹ میں رکھنا چاہیے ایک تو ہمیں لگانا چاہیے دوکان پہ دوسرا اتنا ہی بجٹ ہمیں بیک اپ میں رکھنا بھی چاہیے کہ کبھی کبھی ہمارا دوکان رن نہیں کر پاتا اس حساب سے تو ہمیں وہ جو لاس ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں دوکان میں لگانا ہوتا ہے وہی سب چیزیں تو لگانا ہوتا ہے اور چیزیں ہمیں ایک سیکیور کرنا ہوتا ہے اور اس بزنس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے نالج رکھنا ہوتا ہے کہاں پہ ایک ہمیں ایک سوٹیبل جگہ چاہیے ہوتی ہے اس بزنس کے لیے کہ ہاں اگر ہم یہاں کریں گے تو ہماری بزنس رن کریں گی باقی تو اللہ کا مہربانی ہے تو وہ تو کہیں بھی رن کر سکتا ہے بٹ ایک ہمیں سوٹیبل جگہ چاہیے جہاں پہ لوگ زیادہ آگو ہو آئے جائے تو بزنس چلتی ہیں اور چیزیں بہت زیادہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہیے بٹ ایک ہمیں نالیجیبل چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے بزنس سکسیز فل ہو